सर नमस्ते और सर आपके पास सर कम्पनी है सर हमको काम करना है बेरोज़गार हैं आप बताइए कैसे होगा क्या होगा उसमें जी सर बी ए किये हैं इन्टर भी किये हैं डिप्लोमा भी किये हैं आई टी आई भी किये हैं पालटेक्निक भी जी इलेक्ट्रानिक से जी

सब काम सर कर लेते हैं इलेकटानिक वाला मालूम है जी बाहर किये थे मलेशिया में

सर सर वहाँ एलेक्ट्रानिक काम था इलेक्ट्रानि में सर वो पलास्टि कम्पनी था उसमें काम था वही काम करते थे प्लास्टिक में नीजल कंपनी था एक जगह

सर सैलरी कितना है आपके यहाँ जी कितना सिफ्ट चलता है जैसे आपके यहाँ आठ आठ घंटे का तो सर ये चीज पहले नहीं ये होगा कि कितना आदमी और जैसे आदमी का काम है कि अकेले का काम है क्या काम करना पड़ेगा कैसे हिसाब से होगा जी कितने वर्कर हैं वहाँ पर पाँच सौ वर्कर हैं तो सर खली वही एक इलेकटानिक वला कि और कुछ भी उसमें जैसे काम है और कोई अच्छा अच्छा तो कहने का मतलब काम बहुत है उसमें

जी तो आठ घंटे का सिफ्ट सो च चलता है तो जैसे आप यहाँ के वहाँ रूम वूम भी मिलेगा कि खाली अलग से लेना पड़ेगा क्या सुविधा है आपके यहाँ जैसे

खाने का व्यवस्था भी है कि नहीं है वहाँ पर जैसे बाहर से है सब कुछ इंतजाम कि अंदर सब आपके यहाँ मेस ओस है अच्छा

अच्छा माइनस की उस में तो सर जैसे माइनस करने पर कितना लगता है माइनस का उसमें मंथली

दो टाइम अच्छा उसमे नाश्ता पानी और कुछ नहीं है तो आप सर

नमस्ते